असांजे सॼे थाने डिस्ट्रिक्ट में ॾाढा स्कूल ऐं कॉलेज आहिनि जंहिंजो जाम नालो आहे ऐं जाम सुठे औहदे ताईं हुननि जो सिखाइण जो तरीको आहे ऐं जेसीताईं मां ॾिठो आहे हितां जूं फ़ियूं वियूं हेॾियूं वॾियूं न आहिनि छो की गवर्नमेंट सैक्टर में ॾाढो घटि असांखे अमाउंट भरणो पवंदो आहे कॉलेजनि में ऐं बाक़ी जेका प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज आहिनि उन्हनि जी फ़ी थोरी वधीक आहे पर जेका गवर्नमेंट सैक्टर आहे उन में असांखे हेॾी फ़ी भरणी ज़रूरी ज़रूरत न पवंदी आहे ॾाढा कोर्स ऐं सभु अवेलेबल आहिनि हिन कॉलेजनि में जीअं बी कॉम बैफ़ बी बी ए बी बी एफ एम ऐं हेड़ा ॾाढा कोर्स आहिनि जेका सभिनि कॉलेजनि में लॻभॻि असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट में असांखे मिली वेंदा आहिनि ऐं असां आराम सां उहे कोर्स खणी सघंदा आहियूं ऐं हिननि जूं फ़ीऊं बि हेॾियूं वॾियूं कान आहिनि की हिकु आम माण्हू न भरे सघे